हॅलो हांव शुभम गांवकार उलयतां म्हाका फाल्यां एक दिसा खातीर तुमच्या ट्रॅव्हल एजन्सीची कॅब बूक करपाक जाय फाल्यां म्हाजो इश्ट बेंगलोर साकून येवपाचो आसा ताका सकाळीं रेल्वे स्टेशनार धाडपाक व्हरपाक जाय तशें ताका मागीर पुराय दीस भर गोंयांत भोंवपाचें आसा गोंयचीं देवळां बीच ताका दाखोवपाचें जाय देखून तुमची कॅब फाल्यां सकाळीं आठ मेरेन केपें सर्कला कडेन येवून रावची मुखार मागीर रेल्वे स्टेशनार ताका हाडपाक वचून गोंय भोंवपाचें आसा देखून तुमचें दिसाचे कितले पयशे जातलें हें मागीर तुमच्या ड्रायव्हरा कडेन उलोवून समजतलें वा तुमी आतां सांगा थैंक यू